हँ नमस्ते मैडम और बताइए क्या किरकेट तब आइए सुबह में नौ से बारह बजे तक चलता है

हाँ ये बताएँगे और क्या क्या सीख क्या क्या सीखना है बताइए तब हाँ तब सुबह सुबह आइए आइए तब सिखाएँ सब सीखा लेंगे क्या हाँ बे बॉलिंग बैटिंग फिल्डिंग आओ सुबह बताएँगे दो हज़ार आप कितना देना चाहती हैं पाँच सौ में नहीं होगा नहीं होगा पाँच सौ में बस सिखाएँगे एक ही लोग नहीं आते बहुत लोग बहुत लोग खाना अब बहुत लोग के सीखाना पड़ता भी है एक त ई अब सब से इतना इतना लेते हैं दो ही ह हेलो पंद्रह सौ पाँच सौ नहीं पंद्रह सौ अब इतना कम नहीं होगा नहीं इतना कम नहीं होगा लो दो ए हज़ार हज़ार रुपया दे देना सीखाएँगे उ बॉल भी चेंज करना होता है स्विंग बॉल सड़ी आओ सुबह उ दो महीने में दो साल का साल दो दो साल सीखते है छः छः महिना सब लोग यहीं करो सुबह नौ बजे से है बारह बजे तक ने त आना सीखना उतना टाइम है सुबह काम कल लेना फिन आना सीखने